जोंनि गामि एरियाव गोबांसिन जामुं फोरानो जाबाय जामुंफोरा बिदिनोसै जोंनि पुजा लोखि पुजा दमासि बेफोराव जोङो बांसिनानो फिथा सिथाव माइब्रा गोबां दङ बेबादिनो सिथावआ बेबादिनो मानसिफ्रा सोरबा सिनिजों जायो सोरबा गुरजों जायो सोरबा सिबिं जायो सोरबा सोरबा सिबिंजों जाया बिदिनो लोगोसे लारु दङ लारुआ सिनि लारु एबा संख्रिनि लारु सिबिंनि लारु सिनिनि लारु दङ फिथायाव बिदिनो फिथाबो बानायो बिदिनो सिबिं होना एबा गुर होना बानायो गोबां जाग्रा लोंग्रा बे बटल बुसथुआवनो सिनिखौ होबा बांसिन होयो सोरबा एनथावआव सिबिंजों सिनि बांसिन होनानै जायो सोरबा बिदिनो गुरखौ बांसिन होना जायो थिक बेबादिनो सोरबा लारुखौ बेबादिनो लारुखौ सोरबा सिनि जों जायो सोरबा नारिंखलजों जायो बे जाग्रा मुवाया गासिबो आखायजों बानायनाय जोंनि गामिनि आखायजों बानायनाय बेफोर बुस्थुफ्रा गासिबो उवालजों देयो अन नांगौ अनजों अनजों बानायो फिथा आरो सिथाव चिराफोरखौ जों जानाय जाया बांसिनानो फिथा फिथा सिथाव बेफोरखौ जों बांसिन जायो सिथावखौ जोङो नारिखल जोंबो जायो नारेंखलखौ बांसिन होनानै जायो एखमबा सोरबाया सिनि बांसिन होनानै जायो सोरबा बा सिनि होनानै बांसिन जायो सोरबा खम होयो बेफोरनो आरो से माइब्रा दं माइब्राखौ हमो माइब्रा आव सोरबा संख्रि बुरजा होयो सोरबा सिनि बुरजा होयो एखमबा सोरबा सिनि होया माइब्राखौ बिदिनो खफ' आव होनानै खेरखायाव होनानै खफ'जों फोमोनो माइब्राखौ दानिया हाथायाव गोबां मोनो कारिगाव हाथाय बिसमुरि हाथाय रुनिखाथा हाथाय बेफोराव गोबां मोनो गोबां जायो मानसिफोरा मानोना बेफोर बुस्थुफोरा फुंनि ओंखाम जानाय बायदि जायो एनथाव फिथाखौबो बिदिनो हाथायाव मोनो हाथायाव गोबां बिदिनो सोरबा सिनि खमजों जायो सोरबा बिदिनो संख्रि जों जायो फिथाखौबो एखमबा संख्रि जों जायो संख्रि होनानै आरोखि दानि मानसिफोरा गोबां माने साइद इफेक्ट जाग्रा जाबाय बेनिखायनो गावबा गाव चयस जों बानायहोनानै जायो आरो बेखौ बानायहोनानैबो अरदार होनानै सावहोयो बिदिनो सिनि खम बिसि खालाम होननानै बेनोसै दे